हैलो भैया नमस्ते बस ठीक ठाक होर कि'यां याद कीता हां तुस अक्षय बोला दे ना हां मैं रुद्र कोला पता कीता हा थुआढ़ा हां ओह् सना दा हा कि इक भैया न उनें आखा दे हे ओह् फोन लैना मैं रियल मी दा सेकंड हैंड बस उ'ऐ मैं बेचा दा हा हून नमां लैता हा मैं नाज़रो दस ज्हार दा हां ते अं'ऊ बेचा ना हून साड्डे अट्ठ दा

अच्छा अच्छा

हां हाले में छे म्हीने गै होऐ लैते दे हां मैं लैता हा दस ज्हार दा हां कन्डिशन बिलकुल फिट ऐ टेम्पर टुम्पर अं'ऊ पोआई देउड़ गा तुसें सारा केश कोई चक्कर नी ना ना तुस चेक कर लैएओ आपूं आएयो ना उत्थें मिलेओ मिगी एम एच चौक मेरा घर ऐ हां उत्थें मिलेओ मिगी कोई गल्ल नी ओह् जित्थें ओह् नी ऐ विशाल मेगा मार्ट हां हां जी हां जी

होर केह् फोन दी कन्डिशन बिलकुल सेट ऐ

स्टोरेज बी बड़ी ऐ हां तुस नेईं तुस इक तुस इक गल्ल सनाओ फ्री फायर खेलने होन्ने अच्छा हां पबजी आह्ले पबजी आह्ले खेल जेह्ड़े पबजी खेलदे न उं'दे आस्तै बेस्टफोन ऐ ओह् हां ना ना बिलकुल बी नी कन्नै कैमरा बी ओह्दा कैमरा बी फिफ्टी सिक्स मेगा पिक्सेल दा ऐ शैल कैमरा ऐ ए आई कैमरा ओह्दा हां चलो तुसें कालिंग बगैरा हैन नेट नुट बगैरा इयां अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ कोई गल्ल नी तुसेंगी थोह्ड़ा घट्ट लाउड़गा अं'ऊ तुस अट्ठ देई ओड़ेओ होर केह् अट्ठ देउड़यो तुस यरो सत्त दा सत्त नेईं सत्त बड़ा घट्ट होई जाना फ्ही तुसें पता मैं दस ज्हार चलो साड्डे सत्त दऊ ओड़ेओ चलो ठीक ऐ कि के हां फ्ही मिगी बी हां चार्जर बी थ्होई जाना तुसें गी चार्जर ते फोन थ्होई जाना डब्बा बी ऐ मेरे कोल ओह्दा गरैंटी पेदी ऐ वारन्टी पेदी ऐ इक साल दी ओह् बी तुसें गी थ्होई जाना कोई चक्कर नी ऐ होर सनाओ बाकी सब ठीक होर कनेही चला दी पढ़ाई शढ़ाई अच्छा लास्ट सिमेस्टर ऐ थुआढ़ा कन्नै पार्ट टाइम जाब करा दे ऐं एह् ठीक रौंह्दा एह् ठीक रौंह्दा चो हां कोई गल्ल नी लाएयो चक्कर हां इ'यै फोन नंबर ई मेरा चलो ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ओके